जी हाँ हमने हमारे जीवन में एल पी जी सिलेंडर का उपयोग किया है और हम इससे जुड़ी सुरक्षा सावधानों के बारे में बता सकते हैं गैस को हमेशा खुले में रखें या फिर ऐसे कमरे में रखे जिसके खिड़की एवं दरवाजे आसानी से खुल सके और गैस कि जो बोल्व है वो हमेशा ऊपर की तरफ होनी चाहिए गैस को कभी भी उल्टा नहीं रखना चाहिए गैस के फटने के दो ही कारण हो सकते हैं या तो वह एक्सपायर है या फिर वह कहीं से लीकेज है सिलेंडर के पास कभी भी ज्वलन वस्तुएं न रखें प्लास्टिक की वस्तुएं नहीं रखें और उसका उपयोग करते समय ऐसे कपड़े पहने जो कि आसानी से आग ना पकड़े जैसे की सूती कपड़े हुए सूती कपड़े पहनने चाहिए गैस सिलेंडर यूज न होने पर उसका स्विच हमेशा बंद करना चाहिए रसोई में सूती कपड़े पहनकर काम करना चाहिए सिंथेटिक कपड़े नहीं पहनने चाहिए पहले माचिस जलाएं फिर उसके बाद में गैस को चालू करें चालू गैस पर कभी भी कुछ भी वस्तुएं रखकर भूलना नहीं चाहिए उसका पूरा ध्यान रखना चाहिए हवा आने के लिए खिड़की और दरवाजे हमेशा खुले होने चाहिए